अगर मैं अपनी पसंदीदा बुक सीरीज की बात करूँ तो मेरे को टेक्निकल में बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकी टेक्निकल मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मैं बुक्स की बात करूँ तो सर्कीट ऐनालाईसीस की हो गई एलेक्सजेंडर इलेक्ट्रीकल लेवल वन एन्ड टू की एलेक्सजेंडर की बुक बहुत अच्छी शानदार बुक है तो मैं इसे करीबन दो से तीन बार बाद पढ़ चुका हूँ दुसरी बुक की मैं बात करूँ तो पी एस मिम्रा की मशीन की है एस मिम्रा में मशीन को जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया वो और अदर राईटर की बुक में इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया गया तो एस मिम्रा भी मैं सजेस्ट करूँगा की शानदार बुक है मशीन के लिये साथ ही ओपनहेम बुक है सिग्नल ऐन्ड सिस्टम की ओपनहेम जितना अच्छे तरीके से सिग्नल एन्ड सिस्टम को एक्सप्लेन या विस्तरित किया गया है समझाया गया है वह भी एक अच्छा है मैं इसे दो से तीन बार पढ़ चुका हूँ अच्छी बुक है ओपनहेम भी एक